चालीह हिक सौ पंजवीह यारहां हज़ार टे सौ पंजहठि चारि लख ॿारहां हज़ार टे सौ पंज लख चोएतालीह हज़ार चारि सौ पंजवंजाह